अॻिए जमाने में माइयूं बालटीयूंनि ते रस्सी बधी करे खूअं मां पाणी कढ़ंदी हुइयूं जंहिंमे टाइम बि जाम वेंदो हुयो ऐं हुननि जे हॾनि में सूर बि जाम थींदो हूयो पर हाणे असांजे नए जमाने में सरकार असां लाइ एॾा नया नया इंतिज़ाम करे रखियां आहिनि जेके नयूं नयूं मोटरू कढियूं अथव त जे केतिरी बि खूअं में पाणी छो न हुजे उनमां असां मोटरू रस्ते पाणी कढी सघंदा आहियूं जंहिंमे टाइम बि जाम घटि लॻंदो आहे ऐं हूअ लाइट बि जाम घटि खणंदी आहे ऐं उन्हनि सां असांखे को बि नुक़सानु न थींदो आहे